سوسل میڈیا پہ سب سے زیادہ یوز ہونے والی ہے فیسبک اسٹاگرام اور یوٹیوب ہے جس پہ ہم کافی سارے آنلائن ویڈیوز دیکھتے ہیں آنلائن ویڈیو دیکھتے دیکھتے کوئی اچھی ریل آ گیا اس پہ لائک کرتے ہیں کمنٹ بھی کرتے ہیں اور سیئر بھی کرتے ہیں تو میں نے ایک دماغ لگا کیوں نہ میں بھی ویڈیوز بناؤں فوٹو اپلوڈ کروں جس پہ میرے بھی ویڈیوز یا فوٹو پہ اچھی لائک ملے کمنٹ آئے اور اچھی ویوز آئے جس سے ہمارا بھی ویڈیوز پھیمس ہوگا تو اس سے ہم روپیہ بھی کما سکتے ہیں سوسل میڈیا آج کل کون نہیں یوز کرتا ہے جہاں بھی جائیے وہاں سوسل میڈیا یوز ہوگا سب سے زیادہ یوز تو فیسبک اسٹاگرام اور یوٹیوب ہوتا ہے